आं फ्लिपकार्ट निफ्राय सेमसां जे टु फोर मबाइल अर्दार होदोंमोन सफैनाया सफैदोंमोन टाइम आवनो मबाइलाबो गाज्रि नङामोन नाथाय फुराना जाबा इसे बेटारिया डाउन जायो थाया चार्जा बारा थाया आरो खेमेरायाबो मोलेले जायो बारा मोजां नङा आरो स्पिकाराबो बांद्राय गोमा मोजां नङा आरो बांद्राय ओरैनो दाम खमनि मबाइल नालाय बांद्राय मोजां नङा आरो